ہلو سلام علیکم

اور مطلب سب ٹھیک ہے الحمد للہ ٹھیک ہے ہاں میں اس لیے فون کر ہی تھی آپ کو یاد ہے میں ایک مہینہ پہلے آپ کے گھر آئی تھی تو اس دن آپ ناشتے میں جو ہے سو جو چٹنی میں سامبھر اور اور اڈلی بنائے تھے بہت ہی لذیذ بہترین تھا میرے شوہر بھی بہت تعریف کر رہے تھے یہ اچھا بنا ہے بہترین بنا ہے اور میں کوشش کر رہی مگر میرے کو نہیں آ رہا بنانے تو آپ بولو نہ کیسے بنانے وہی اڈلی اور وڑا کیسے بناتے اس کے ساتھ چٹنی سانبر

ہاں ہاں

اچھا اچھا

اچھا اچھا ہاں

اچھا ٹھیک ہے ہاں

اچھا اچھا ہاں ہے ہاں ہاں اچھا اچھا

اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ ہاں اس کے ساتھ اڈلی سامبھر بھی ہے اچھا اچھا

اچھا اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ بولے میرے کو آپ ٹائم بھی نکالے آپ خود سے اور بہت بہترین تھا ماشاء اللہ ایک بار پھر سے بنا کے کھلائیں ہاں ہاں ہاں ان شاء اللہ کوشش کروں گی آپ بھی آئیے ٹھیک یے ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ